आंनि लाइफआव आङो बेरायनानै मोजां मोनो आं बेनि थाखायनो मोजां मोनो आङो लाइफआव गोबां सोलोंनो गोनां आरो मिथिनो गोनां दङ होननानै आं सानो आङो ओंखायनो बेरायो जे जोंनि जि बर'नि जि माखासे जारिमिनारि माखासे जायगाफोर दङ बै जायगाफोरखौ नायनानै आङो मोजां मोनो आरो जोंनि जि जारिमिन बे जारिमिनखो जोङो जों जेनेरेसनानो जुदि दिनैनि समाव जुदि जोङो उन जेनेरेसननो जुदि जोङो दिन्थिनानै गालांनो हायाब्ला जों खोन्थानानै गालांनो हायाब्ला जोङो आथिखालाव जि माखासे जारिमिनफ्रा दिनै गोमालांनो थांगासिनो दङ दिनै जोङो बेखो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव थांनानै दिनै जोङो नायहैनांगोन आरो नायहैनायनि गेजेरजों जोङो बै जारिमिनारि जायगाफोरखो जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय जोंनि आइ आफा जोंनि माखासे जाम्बा जाम्बि माखासे मानसिफोरनो जाय मानसिफोरानाखि गोजान गोजान जायगायाव थांनानै दावबायनो हाया जाय मानसिफोरानिखि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव थांनानै बै जायगाफोरखौ नुसनहैया बै मानसिफोरनो जोङो जे माखासे बर'नि जि जारिमिनारि जायगाफोर दङ बै जायगाफोरखौ जोङो नायना फैनानै जोङो जोंनि ओनसोलाव जोङो खोन्थाफैनांगोन आरो जोंनि जारिमिन जों बेखौ अराय सम जोङो बर' हारिनि जे जारिमिन जों बेखो जोंनि मोगथां मुलुग बा जोङो साफ्रोमबो सुबुंनि जोङो गोसोआव जोङो बा जोंनि खोमा खोमा जों होफैनो हानांगोन मानो होनोब्ला जारिमिना जारिमिनानो आरो जारिमिनखो बावगारनानै बा जारिमिन गैयाब्ला मोनसे हारिया थांना थानो हाया जों बयबो मोन्थियो ओंखायनो जोङो बै गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव थांनानै गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै जोङो बयबो गावबा गावनि जि मोन्दांथि बे मोन्थांथिजों लोगोसे गावनि जि मोनसे लुबैनाय गावनि जि हास्थायनाय गावनि जि मिथिनो लुबैनाय जों बेखो मोनफुंनो हायो आं मिजिंथिदों जे जोङो नैबे बेरायनायनि गेजेरजों दावबायनायनि गेजेरजों जोङो गावखौनो गाव मोनसे जे रंजानाय जों बेखौ लानो हायो गोसोनि जि इस्सा उस्साह बा गोसोनि जि मोननो लुबैनाय जि हास्थायनाय जों बेखौ मोनफुंनो हायो आं बेखौ सान्दों ओंखायनो आङो बयखौबो खावलायगोन जे जोङो बै ओनसोलफोराव थांनानै जि रंजानाय जों बेखौ लानो हायो आरो दावबायनाया मोनसे ओरैबायदि मोनसे बियो गोसोनि साननायजों जोङो बेखौ अरायसम जोंदि जोङो दावबायनायखौ जोङो लांबाय थानो हायोब्ला नोंनि गोसोनि साननाय आरो जोंनि माइन्डसेट बियो अरायसम फ्रि जायो आरो नोङो जोंनि गासैबो लुबैनायखौ जों गुबुननो फोरमायनो हायोब्ला नोंहा गोसोआव रंजानाय मोनो ओंखायनो मिजिंथिदों जे जोंनि साफ्रोमबो जोंनि लोगो नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे फैबायथानाय समाव जोङो साफ्रोमबो दावबायनायनि गेजेरजों जोङो मोजां मोजां बर'नि जारिमिनारि जायगाफोरखौ नायनानै बर'नि गुबुन गुबुन मोजां मोजां जिखिनि ओनसोलफोर दङ बै ओनसोलफोराव थांनानै जोंनि माखासे गोमालांहांनाय जे जारिमिनारि जायगाफोर दङ दिनै डिमापुर कासपुर जाय जिनिसफोरखौ जों बर'नि मोनसे माहारियारि जायगा होननानै जों मोन्थियो बै जायगाफोरखौ थांनानै जोङो जोंनि ओनसोलनि मिन्थियै जिखिनि रायजोफोर दङ जायफोर मानसिफोरानो बे दिनै खोनाबायसो थायो नुफेराखै नंगौ ना नङा बे मोनसे सन्देह दङ बै सन्देहखौ बयनिबो खोमायाव सोनानै जे नों नुना फैनानै बयबो खोनासंनानै जेन बै मानसिफोरनो नोङो खोन्थाफैनो हायो बेनो आंनि गुबै मोनसे दावबायनायनि जाहोन